गोजौसिन सोलोंथाइ आरो फरायसालिमाफोरनि थाखाय फरायसाफोरा नोगोर सहरफोराव थांनो मोजां मोनो मानोना नोगोर सहरफोराव बांसिनै गोजौ सोलोंथाइ आरो फरायसालिमाफोरनि थाखाय सुबिदा गोनां बिसोरजों सायख'जानाय आयदाफोरानो जाबाय आर्ट्स कमार्स बिगियान नार्सिं कर्स आइटिआइ बायदि बायदिफोर आरो बे फरायसाफोरा जाय ओनसोलाव जाय फसंथाना दं आरो जाय फरायसाफोरा जाय आयदानि सोमोन्दै फरायनो लुबैयो बे ओनसोलाव थांनानै फरायना लाहैयो जेरै जोंनि ओनसोलफोराव आर्ट्स कमार्स बिगियान आयदानि फरायसालि फरायसालिमाफोर दं जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जायगायावनो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानो हायो नाथाय माखासे कर्स जेरै नार्सिं कर्स आइटिआइ कर्स एग्रिकालसारनि कर्स इन्जिनियारिं कर्स आरो मेडिकेल कर्स बेफोरबायदि कर्सफोरखौ सोलोंनो थाखाय सोहोरफोराव थांनानै फरायहैनांगौ जायो इन्जिनियारिं कर्स आरो मेडिकेल कर्सनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा इन्ट्रेस्ट दं बे फरायसाफोरा एन्ट्रेन्स होनानै उथ्रिनानै बे कर्सखौ टाउन सहरफोराव थांनानै फरायहैनो गोनां जायो मानोना जोंनि ओनसोलफोराव बेफोर कर्सनि सोलोंथाइनि थाखाय फसंथानफोर गैयाखौनो बुंजायो बेनि थाखायनो बेफोरबायदि फरायनो गोनां फरायसाफोरा टाउन सहराव थांनानै फरायनायखौ नुनो मोनो